आंनि बयनिख्रुइबो गोसोआव लाखिथावना मोसानायानो जाबाय आंनि स्कुल लाइफ मानोना जों बे समाव बयबो गावनि लोगोजों ज' ज' मोसायोमोन रंजायोमोन आरो लोगोसे फोरोंगिरियाबो जोंनो हेफाजाब होयोमोन जोंनि रंजानाय बाजानायाव जों स्कुल लाइफआव जों लोगोजों लोगो ज' ज' रंजायोमोन बाजायोमोन आरो जों गासै मोनसे प्रग्राम जाब्र'बथायावनो जों लोगोफोरजों ज' लोगो लानानै जों रंजा खुसियै सोलोङोमोन मोसायोमोन आरो रंजायोमोन आरो लोगोसे फोरोंगिरिफोराबो हेफाजाब होयोमोन जों बेबायदिनो स्कुल स्कुल लाइफआव ज' ज'यै रंजायोमोन मोसायोमोन आं आंनि स्कुल लाइफनि रंजानाय आरो मोसानायखौ मालाबाबो बावनो हाया आरो आंनि आंनि लाइफआव बेस्ट स्कुल लाइफनि मोसानाय एबा रंजानायानो आंनि बयनिख्रुइबो गोसोआव लाखिथावना सम